हम लोग हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म का अच्छा से पालन करते हैं भगवान लोग का पूजा भी करते हैं हम लोगों के यहाँ बरम बाबा हैं माधवानंद बाबा हैं काली माई हैं बाबा हैं घटवारी माई हैं मौनी बाबा हैं सब लोग के यहाँ मतलब जाते हैं माधवानंद बाबा के यहाँ हम लोग के यहाँ पहली बार किसी को अगर लड़का पैदा होता है तो वहां पे सब लोग कर्धन चढ़ाते हैं जब तक कर्धन नहीं मतलब चढ़ाएँगे तब तक बच्चों को कर्धन नहीं पहनाया जाता है पहले कर्धन चढ़ाते हैं इसके बाद वहां पे पूजा वूजा होता है प्रसाद बनता है कथा होता है साड़ी चढ़ता है धोती चढ़ता है और ये सब चढ़ने के बाद एक वो होता है फिर मुंडन होता है फिर उसके बाद मौनी बाबा भी जाते हैं लोग वहां भी मुंडन होता है साड़ी चढ़ता है हलवा और पूड़ी बनाके प्रसादी चढ़ाते हैं सब लोग पूजा करते हैं करते हैं कोई कोई तो कमीक्षा माई भी जाता है वहां भी वही सब अपना करते हैं मुंडन वुंडन करवाते हैं अपना स्नान भी करते हैं लोग और मैया देवी भी जाते हैं दर्शन करते हैं पुनः कोई का मुंडन वहां भी माना होता है तो जाकर करवाते हैं लड़की हो या लड़का हो जिसका शौक रहता है मतलब जिसको ज़्यादा दिन पे बच्चा पैदा हुआ वो लोग भी जाते हैं और विंध्याचल जाते हैं सब लोग दर्शन करने सब भगवान को मतलब पूजते हैं जाते आते हैं सब लोग मानते हैं भगवान को करते हैं सब कितना लोग तो नहीं भी मानते हैं नहीं वो कुछ तो करते हैं समझते हैं लेकिन भगवान को कितना लोग मानते हैं अपना जाते हैं काली माई को भी जाकर चढ़ाते हैं पीली चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं हम लोग के यहाँ जब शादी विवाह होता है तो लड़का का घर शादी होगा तो पहले जो मोर होता है आदमी लोग अपने सिर पर रखते हैं वहां जाते हैं और नथिया होता है उसको लेके जाते हैं काली माई के यहाँ अपना बाजा वाजा के साथ जाते हैं अपना पूजा वूजा होता है नाचती गाती हैं औरत सब अपना खुशी मनाती हैं इसके बाद सब लोग अपना शादी विवाह करते हैं पहले काली माई को चढ़ जाता है इसके बाद अपना शादी विवाह करती हैं अगर औरत मतलब बहू आ गई हैं तो वप भी जाती हैं अपना दर्शन करने कमीक्षा माई मैहर देवी विंध्याचल माई सब लोग अपना जाते हैं धाम पे राम मंदिर बना है वहां भी सब लोग जाते हैं अपना बनारस में भी जाते हैं सब लोग अपना भगवान के यहाँ सब लोग दर्शन करते हैं घूमते फिरते हैं मौज करते है हिन्दू धर्म में यहीं सब तो होता है कि ज़्यादा भगवान को लोग पूजते हैं सैयद बाबा है उनको लोग भी अपना चढ़ाते है मरीदा मुर्गा वगैरह जिसको जो अपना मनौती मानते हैं वह अपना चढ़ाते बनाते करते हैं और अपना पूजा फारा भी बहुत अच्छा से करते हैं सब छठ वठ मनाते हैं त्यौहार मनाते है छठ का पूजा होता है लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा सब लोग करते हैं लड्डू मंगाते हैं गणेश जी को चढ़ाते हैं अपना करते हैं और शंकर जी हैं उनको भी सब लोग अपना चढ़ाते हैं जाते हैं जल देने अपना जल उल देते हैं पूजा करते हैं चढ़ाते हैं और देवी देवता को सब लोग बहुत मानते जानते हैं बरगद का पेड़ भी रहता है वहां पे भी लोग पूजा फारा कर देते हैं अपना जाके जो भगवान में हम लोग विश्वास ज़्यादातर जो करता है वह अपने जाकर पूजा फारा करता है मनाता है भगवान सब कुछ मानता है किसी का मानसा भी पूरा हो जाता है तो अपना जो जो मतलब मानता है वह अपना जा के चढ़ाता है चढ़ावा करता है पूजा फारा करता है साड़ी का अगर कोई मानता है तो साड़ी चढ़ाता है प्रसाद अगर कोई मानता है तो प्रसाद चढ़ाता है सब लोग अपना चढ़ाते हैं हिंदू धर्म के हम लोग हैं हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं अच्छा से पूजा वूजा करते हैं भगवान को भी मानते हैं